दाल पकवान सयूं पटाटा साई भाॼी भुॻा चांवर पुलाव कढ़ी चांवर भुॻी भाॼी भुॻा चावर बिह पटाटा बसर वारी कोकी मेणा सिङियूं कटहल पूरी पटाटा